देखियौ मस्ट गो के मतलब हरेक व्यक्तिके लेल अलग अलग होइत छै सभ गोटएके चाह अलग अलग होइत छै सभ गोटएके मेंटेलिटी अलग अलग होइ छै तऽ जरूरी नहि छै कोइ एकटा स्थान सभ लोकके लेल मस्ट गो हेतै कोनो आदमी गोआ घूमय जाय चाहैत छथिन कोनो आदमी ठण्डा प्रदेशमे घूमय जाइत छथिन कोइ आदमी तटीय इलाकामे घूमय जाय चाहैत छथिन कोनो आदमीके लेल मस्ट गो जगह धार्मिक जगह होइत छै हमरा लेल मस्ट गो जगह जे हिंदू धर्मके धार्मिक जगह छै जहाँसँ सनातनके उत्थान होइत छै उएह अइ तऽ भारत देशमे एखनके समयमे मस्ट गो जगह हमरा लेल सर्वप्रथम अयोध्या अइ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीके मन्दिर पहिले भी छलनि हँ आओर आब नया मन्दिर बनि कऽ तैयार होबयवला छै जकर प्राण प्रतिष्ठा बाइस जनवरी दू हजार चौबीसकेँ छै भारत देशमे हमरा लेल मस्ट गो जगहमे सर्वप्रथम स्थान अयोध्याके अइ कखनो एहन समय मिलैए एक बेर नहि बार बार हम ओहि जगहपर जाय चाहब जतेक बेर जाइ ओतेक बेर हमरा लेल ओ जगह कम रहत आओर बेर जायके हमरा इच्छा रहत अयोध्याके बाद कही तऽ केदारनाथ धाम हमरा मस्ट गो जगहमे द्वितीय स्थानपर अइ मानल जाइत छै जे केदारनाथ धाममे जे मन्नत दिलसँ माङ्गल जाइत छै ओ बाबा जरूर पूरा करैत छथिन हमर देशके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपन चुनावसँ पहिले केदार बाबासँ भेँट कयने रहथिन आओर हुनकर परिणाम तऽ सभके सामने छै पूरा दुनिआँमे ककरोसँ छुपल नहि छै तैँ हमरा जीवनमे मस्ट गो जगहमे द्वितीय स्थान केदार नाथ धामके अइ तेसर जगहके बात करी तऽ मध्यप्रदेशके उज्जैनमे बाबा महाकालके मन्दिर जाय चाहब ओतय भी एकटा दोसर नजारा ही देखयमे आबैत छै ओहिठाम गेलाके बाद जे सार्वजनिक जीवन जे बचपनसे अभी तक लोक जीयैत एलैए से जीवनसँ एकदम भिन्न प्रकारके जीवनसँ मुलाकात होइत छै रियलमे मनके एहन बुझाइत छै जे भगवान हमरा सङ्गमे छथि आओर भगवान जखन सङ्गमे रहथिन तऽ ओहिठाम केहन सकारात्मक प्रभाव अबैत छै अपन जीवनमे दैवीय शक्ति अदैवीय शक्ति जखन अदैवीय शक्तिके प्रभाव रहतै तऽ नकारात्मक प्रभाव हेतै जखन दैवीय शक्तिके प्रभाव रहतनि तऽ सकारात्मक प्रभाव हेतै तखन तेसर जगह उज्जैनमे बाबा महाकालके मन्दिर जाय चाहब मस्ट गो जगहमे चौथा स्थान हमरा लेल बाबाके मन्दिर रामेश्वरम अइ अगर जीवनमे एक बेर नहि बार बार मौका मिलत तऽ हम रामेश्वरम जाय चाहब जेकि तमिलनाडु राज्यमे तमिलनाडु राज्यके अधिपत्य छनि ओहिपर नहि तऽ ओ हिन्द महासागरके बीचेमे पड़ैत छै मस्ट गो जे हिन्दू समाजके लेल मस्ट गो जगह हेबाक चाहियै आ जिनका भी मौका मिलय एक बेर ओतय जा कऽ अवश्य देखयके चाही मस्ट गो जगहमे पाँचवा स्थान हमर सूर्य मन्दिर कोणार्कमे जे अवस्थित छै ओ रहत आओर कभी जीवनमे हमरा मौका मिलत तऽ ई पाँचो जगहपर जरूर जाय चाहब भगवान करय ई मौका बहुत जल्दी मिलय